अजकल्ल दे टैम पर सारें कोल फोन ऐ सारे चलांदे फोन सारे रीलां दिखदे इंस्टाग्राम चलांदे फेसबुक चलांदे यूटयूब चलांदे लेकिन को कुछ लोग होंदे केइयें केईं लोक वीडियो शीडियो बी बनांदे न रीलां पांदे न अजकल्ल लोक भाई ते केईं लोग न ओह् हैन्नी बनांदे केइयें गी शौक हैन्नी ऐ इस चीज दा लेकिन में अपना सनांऽ ते मिगी ते मतलब कोई बोल्लै ना ऐक्सट्रीम लैबल दा हद्द कोला जैदा कोला बद्ध दा शौक ऐ इस रीलां बनाने दा ऐक्टिंग करन दा ते जिल्लै में मतलब कि जिल्लै में निक्की ही उसलै ते पता निं है हा इन्ना फोन दा ते जि'यां हून मे दसमीं दसमीं निं ञाह्रमीं जिसलै चढ़ी ना में उसलै में अपना इंस्टाग्राम दा अकाउंट बनाया जिल्लै इंस्टाग्राम दा अकाउंट बनाया ते उद्धर रीलां आनियां भाई में रीलां दिक्खनियां दिक्खनियां दिक्खनियां केईं कुड़ियें ऐक्टिंगां करा दियां होंदियां हियां केईं कु़ड़ियां फेमस होंदियां हां उं'दे बिच्चा जेह्ड़ी फेमस होंदी उं'दी गै रीलां सामनै औंदियां ते में दिखदी ही केईं कुड़ियां में सुने दा होंदा हा टी बी च दिखदी ही में ते यूटयूब पर ओह् ब्लाग औंदे नी उं'दी दिखदी ही कि केईं कुड़ियां सनांदियां आखदियां में शुरू शुरू च बड़ा फेस कीता हा ते ओह्दे बाद मेरा इक दम कन्नै मेरी इक वीडियो फेमस होई ते ओह्दे कन्नै मेरा बड़ा नाम होई गेआ ते में फेमस होई गेई ते में फिर फिल्में च कम्म ते उद्धरा केह् ऐ मिगी इ'यां बी जैदा बड़ा शौक ऐ फोटुआं खचाने दा वीडियो बनाने दा फिल्में च जाने दा कि ऐक्टिंग करन दा इक बड़ा जैदा शौक ऐ मी अपने लाइफ बिच्च ते में बी चांह्दी ही कि में बी फेमस होआं में बी कुछ करां ते फिर मे अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम उप्पर उद्धर में दिक्खियां रीलां शीलां पैह्लें दिक्खेआ केह् स्हाब कताब ऐ उं'दा केह् निं ऐ फिर जिल्लै रीलां बनाइयां रीलां नी मतलब कि पैह्लें दिक्खेआ केह् स्हाब कताब ऐ फिर ओह्दे बाद अपना कीता कुदै जिद्धर बी अस घूमन जंदे हे जां कुछ बी है हा में अपनी भैन गी बोलना लै महैं लै दीदी फोन लै जार वीडियो बनाऽ मेरी में इ'यां चलगी उ'आं चलगी तूं मेरी वीडियो बनायां ते कुछ वीडियो उ'आं बनानियां फिर बाद च अडिट उडिट करियै सारा गाना गूनां लाइयै जेह्ड़े ट्रैंडिग बिच्च चला दे होंदे हे जेह्ड़े चला दे होंदे निं गाने ट्रैंडिंग बिच्च ओह्दे कन्नै आखदे मते ब्यू औंदे न इंस्टाग्राम आह्लें दी कोई पालसी होनी ते ओह्दे बिच्च आखदे मते ब्यू औंदे ते में उ'ऐ ट्रैंडिंग आडियो जेह्ड़ा ऐ ओह् में लिखियै रक्खना अपने कोल केह्ड़ा ऐ केह्ड़ा निं चला दा सेव करियै रक्खना इंस्टाग्राम बिच्च ते जिसलै सेव करियै रक्खना ते जिल्लै बी कुतै घूमन गे वीडियो बनाइयां अपनी मजे कन्नै ते उ'ऐ अडिट करियै चार पंज तरीके चार पंज वीडियो निक्के निक्के क्लिप बनाई लैने ते वीडियो बनानियां ते अडिट करी कुरियै ते चल भाई अपलोड करी ओड़ो गाना लाइयै इंस्टाग्राम उप्पर ते जिल्लै शुरू शुरू च पाया में ते बड़ा स्हेई गेआ शुरू च जेह्ड़ा मेरा पैह्ला अकाउंट हा ओह्दे बिच्च मेरे चार चार पंज पंज ज्हार बी ब्यू औन लगी पे में खुश होई गेई होंदा ना इक वीडियो पाई ते पता लग्गेआ कि तोआढ़े किन्ना लोग दिक्खा दे किन्ना निं दिक्खा दे इक कांफिडैंस औंदा इक औंदा कि नेईं यार में बी कुछ करी सकनी आं अपनी जिन्दगी बिच्च होई सकदा कि में बी फेमस होई जांऽ एह्दे जरियै ते ओह् चीज मेरे अन्दर आई फिर कुछ टाइम बाद फिर पेपर पूपर आई गे ते में अकाउंट डलीट करी ओड़ेआ उस चक्कर च पेपरें दे चक्कर च ओह्दे बाद परतियै में फिर बाह्रमीं च अकाउंट बनाया अपना ते जिल्लै बाह्रमीं च अकाउंट बनाया फिर में परतियै दोबारा अपना शुरू कोला शूरु कीता रीलां बनाने दा सिस्टम ते जिल्लै रीलां बनान लग्गी पेई उ'ऐ जिल्लै कुतै गे वीडियो शीडियो बनाई पाई अपनी ते चली पे वीडियो बनाइयां गाने लाए जेह्ड़े ट्रैंडिंग बिच्च चला दे अडिट करी कुरियै पाई ओड़ी वीडियो अपने अकाउंट उप्पर सोशल मीडिया हैंडल उप्पर जिल्लै पाइयां वीडियो शीडियो ते ब्यू औन लग्गी पे वैसे ज जैदा गै औंदे हे चार चार पंज पंज ज्हार ब ब्यू औन लगी पे फिर मी इ'यां थोह्ड़ा होएआ कि नेईं यार में कुछ करी सकनी आं अपनी जिन्दगी बिच्च कुछ होई सकदा कि में बी बाकी कुड़ियें आह्ला लेखा फेमस होई जां जि'यां बाकी लोग फेमस होए न होई सकदा मिगी बी टी बी दे बिच्चुआं कुतै फिल्म स्टार दा कुसै दा ओह् आई जाए काल आई जाए कि नेईं भाई तुसें ई सद्दे दा तुस आई जाओ इद्धर वीडियो बनाई लैओ जां कुछ करी लैओ ते में सोचेआ महां केह् पता उ'आं होई जाए ते वीडियो शीडियो बनाने अजें मी साल गै होएआ ऐ ते मेरे छे सौ बीह् फालोवर होई गे बल्लें बल्लें ते ओह् थोह्ड़ा थोह्ड़ा कांफिडैंस औन लगी पेआ मेरे कोल कि नेईं भाई में करी सकनी आं सब कुछ करी सकनीं ते जेह्ड़ी फोटुआं खिच्चना ते जेह्ड़ा रीलां बनाना एह् टोटली डिफरैंट ऐ इक दुए कोला में आखा नीं इकदम अलग ऐ जि'यां अस वीडियो बनान्ने होन्नें ना अस वीडियो जिल्लै बनान्ने होन्नें सानूं पता लग्गदा अगला बंदा जेह्ड़ा दिक्खा दा होंदा सानूं निं अपना आप इन्ना पता लग्गदा लेकिन जेह्ड़ा अगला बंदा दिक्खा दा होंदा ना ओह् तोआढ़ा करैक्टर जज करदा तोआढ़ी परसनैल्टी जज करदा तोआढ़े चलने दे तरीके कन्नै सब कुछ करने कन्नै ओह् सब कुछ दिखदा चलदा फिर उस स्हाबै कन्नै पर्सनैल्टी चलदी उस स्हाबै कन्नै पता चलदा कि तुस केह् करा नें केह् नेईं करा नें लेकिन जिल्लै बाद च जिल्लै जि'यां टैम निकलदा फिर ओह्दे बाद आई जंदा कि नेईं यार तुसें करना गै करना ऐ ते ओह्दे बाद केह् होंदा कि जि'यां रीलां बनानियां फोटू खिच्चना ओह् मतलब काफी अलग ऐ जि'यां अस फोटू खिच्चने होन्नें ते ओह् इक ज'गा दी फोटू औंदी फोटू इक ज'गा दी औंदी ओह्दे च केह् होंदा कि तुस लोकें गी दस्सने होन्नें कि हां भाई अस इक ज'गा इक ज'गा ऐं कि इद्धर जाना ऐ जां उद्धर मतलब लोकें गी दस्सा नें कि तुस कि अस इद्धर आं इसलै अस उद्धर आं ते ओह्दे बाद जि'यां अस रीलां बनान्ने होन्नें ओह्दे बाद च अस चलने होन्नें मतलब लोग सानूं दिखदे सानूं पसंद करदे कि अस एह् करा नें ओह् करा नें ते ओह्दे कन्नै केह् ऐ कि इक पापुलैर्टी जेह्ड़ी फेमस ऐ होई सकदा ऐ कि तुस ओह् होई जाओ ते मतलब इक उस स्हाबै कन्नै इक हा कि दिल बिच्च कि नेईं यार कि फेमस होना उस स्हाबै कन्नै असें रीलां बनाना शुरू ओह् कीतियां ते जिल्लै रीलां बनाना शुरू कीती ओह्दे बिच्च ब्यू औन लगी पे फ्ही थोह्ड़ा इ'यां कांफिडैंस आई गेआ कि नेईं यार अस बी कुछ करी सकने आं जिन्दगी बिच्च होई सकदा कि सानूं बी कुदै नंबर आई जाए कुदै आई जाए नंबर ते उस स्हाबै कन्नै केह् ऐ कि रीलां बनाना अजकल्ल ते जना खना रीलां बनांदा ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ कुछ लोकें गी पसंद होंदा कुछ लोकें गी नेईं होंदा पसंद केईं लोक कैमरा यूस करदे केइयें दे क्लैरटी मती होंदी केइयें दी घट्ट होंदी उस स्हाबै कन्नै जेह्ड़ा फोटू खिच्चना ऐ ते जेह्ड़ी रीलां बनाना न ओह् टोटली डिफ्रैंट ऐ ओह् दोनों अलग अलग ज'गां न ते अजकल्ल जि'यां बड्डे बड्डे तुसें दिक्खे होने फिल्म स्टार ओह्दे ओह् बी रीलां बनांदे बीडियो बनांदे उं'दे कन्नै अजकल्ल केह् रीलें दे कन्नै बी तुसें गी इस्टाग्राम आह्ले फेसबुक आह्ले कुदै बी तुस वीडियो पान्नें इंस्ट केइयें दी ओह् होंदी पालसी कि तोआढ़े इन्नै होई जाङन ते तुसें गी पैसे औने शुरू होई जंदे ते इक स्हाबै दा इक तरीका बी ऐ पैसे कमाने दा अगर तुस रीलां बनांदे ओ अगर तोआढ़ी फेमस होई जंदियां कु कुदै भगवान ना करै कुदै फेमस होई जान ते उद्धरूं केह् ऐ कि तुसें गी पैसे औने बी शुरू होई जंदे न अगर तुस शैल करा दे कुछ जेह्ड़ी अग्गें पिच्छें तोआढ़ी सोसाइटी ऐ जेह्ड़ा तोआढ़ा समाज ऐ उस्सी कुछ तुस प्रोवाइ ड करा दे ओ उस्सी कुछ देआ दे ओ तुस उ'नेंगी ऐन्टरटेन करा दे ओ खुश करा दे ओ हसाऽ दे ओ ते ओह् जेह्ड़ा इंस्टाग्राम आह्ला जां कोई बी जेह्ड़ा ऐप सोशल मीडिया प्लैटफार्म कोई बी ऐ ओह् तोहानूं केह् ऐ कि पैसे देना शुरू करी ओड़दा ऐ कि नेईं कि तुस कुछ करा दे देश बास्तै तुसें गी बी कुछ थ्होना चाहिदा ओह् चीज ऐ ते बाकी फोटुआं खिच्चना रीलां बनाना अपना अपना शौक ऐ केइयें गी पसंद होंदा केइयें गी नेईं होंदा अजकल्ल वैसे निक्के निक्के बच्चे दिक्खी लैओ तुस निक्के निक्के में अजकल्ल दिक्खेआ त्रै चार साल दी कुड़ी ऐ ओह्दी बी वीडियो बनांदे लोग ओह् बी बड़ी फेमस होई गेदी ते मतलब रीलां बनाना कोई माड़ी गल्ल निं ऐ सारे अजकल्ल बनांदे न मैक्सीमम जेह्ड़े लोक न कुछ बनांदे कुछ नेईं बनांदे सारें दी अपनी अपनी पसंद होंदी ऐ